मधुबनी जिलाके अन्तर्गत बहुत गाममे अनेको गाममे खेलक आयोजन होइए जेना क्रिकेटके आयोजन होइए आ बहुत ठाम कवि सम्मलेन सेहो देखल जाइए गीत नाद सेहो होइए आ ईसभ गतिविधि सभटा समुदायके एक ठाम होइत अछि एकर ई कारण अछि जे कवि सम्मेलनमे बहुत कविसभ भाग लैत छथि अनेक जगहसँ अबैत छथि भाग लैत छथि आ दर्शकसभ जुटैत छथि दर्शकसभ अनेक जिलाके अनेक गामसँ अबैत छथि आ आपसमे जुड़ैत छथि तऽ एक होइए समुदाय ई भावना जागृत होइए आ क्रिकेट अधिक लोकप्रिय अछि तऽ क्रिकेट देखबाक लेल सेहो दर्शकसभ अबैत छथि आ एकठाम अबैत छथि जिलाके अनेक गामसँ दर्शकसभ अबैत छथि आ एक भऽ कऽ देखैत छथि ओहिसँ सेहो समुदायके भावनामे योगदान भेटैए लोकसभ एक होइत छथि एकजुट होइत छथि आ मनोरञ्जन करैत छथि